मूं पंहिंजे जियापे लाइ पढ़ाईंदी आहियां मां कॉलेज में प्रोफेसर आहियां ऐं शुरूआत खां ई नंढपिण खां ई मूंखे पढ़ायण जो शौंक़ु हुयो त उनजे हिसाबु सां ई मां ॾहे दरजे खां पोइ पंहिंजो केरियर स्लेक्ट कयो बी कोम करे एम कोम कयो एम कोम करे नेट सेट कई बी एड पिण कयो पी एच डी पिण कई मां सी एच एम कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी पोस्ट ते आहियां ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे पढ़ायण ईंअ लॻंदो आहे की मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो हिकु सही डिसिशन हुयो जेको नंढपिण में ई खॾी वियो आहे